हम तीन भाई बहन है मेरी भाई के साथ इसलिए कम बनती है क्योंकि उनकी और मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क है उन्हें अकेला घूमना पसंद है और मुझे परिवार के साथ उन्हें अच्छा लगता है कि लड़कियाँ घर में रहें और मेरा यह मानना है कि जैसी आज़ादी लड़कों को मिलती है वैसी ही लड़कियों को भी मिलनी चाहिए भाई है तो दिल के काफ़ी अच्छे पर बस उनके सोच से थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे और वहीं बहन की तो बहन मेरे जैसी ही है कहीं न कहीं क्योंकि उसकी और मेरी सोच काफ़ी मिलती है हमारी पसंद भी काफ़ी मिलती है हमारे हमारी पसंद जैसे कपड़ों को लेकर अगर कोई सूट पसंद आता है तो हमें एक जैसा ही पसंद आता है हम कहीं बाहर जाते हैं तो खाने की चीज़ हम एक ही मंगाते हैं क्योंकि उसकी और मेरी पसंद एक ही है जैसे पनीर की सब्ज़ी या फ़िर उसे कोई फलों में कोई चीज़ पसंद है तो उसे फलों में सेब पसंद है सबसे ज़्यादा तो मुझे भी जैसे उसे रंग में पीला रंग बहुत पसंद है और मुझे भी तो इसी वजह से मेरी मेरी बहन के साथ ज़्यादा अच्छी बनती है और भाई के साथ नहीं